अ हेलौ औ आं

औ हा गयखौ गय बिफां फुलिखौलाय बेसेबांथो नांगौ बेसेबां दाल नांगौ ओ ओरैनो फास्स' दालसो

ओम ओम मोनोआलाय मोनो जोंनि कक्राझाराव मोनोमोन फुलि

गय बिफां गायोबा ओ गय बिफां गायोबा ओ सिगां हाखौ हाखर जावनानै ओ दुरुं बोग्रोदो बिनि उनाव ओ लाइन लाइन गय बिफांखौ हाखर जावनानै गायै गायै होलांबाय थानांगौ ओमफ्राय बियो फास फुथ गय बिफां फांसेयाव फांसे गायखांनायनि उनाव फास फुथनि उनावसो फांसे फिफांखौ गायफिनबावनांगौ गयखौ थिग बेबायदिनो गायनांगौ ओमफ्राय ओ गय बिफांखौ बिफांनि सिङाव गायोबा साबसिन जायो मानो होनोब्ला बे बिनि गुदुं ओ गुदुं बे सानदुंनि दुंनाय गुदुङा ओमफ्राय गय फिफां फुलियाव नांहैया आरो बे नांहैयैनि औ नांहैयिनि थाखायनो गय बिफांआ थाजा मोजां सोमखोर गोथां जायो आरो दा आरो बिनि अनगायैबो हाग्रा बायदिसिना ओ बेन्दों बेनला मानफ्रबो ना गययाव दा गयखौ गया हां मोननो थाखाय बे हाग्राखौ एवना होनांगौ आरो बे गय बिफां गुदिनि हाग्राखौ फुयै फुयै होनांगौ होमबानो गय बिफाङा देरो आरो हां मोननानै सोमखोर गोथां जायो आरो फास बिगा हायाव फास्स'या ओम खमद्राय जागोन औ मेक्सिमाम मेक्सिमाम एक बिगायाव ओ तिनस' सारिस'सो गायनो हायो ओमफ्राय ओरैनो फांसे फांसे फुलियाव थ्रिस थाखानि दं फन्सास थाखानि दं नों अबेखौ लानो मोननैयाव ओरैनो ओ मेक्सिमाम जुदि बे गय फिथाइखौ मोनजानोब्ला जुदि गय बिफांआ मथा मथि सय फुथसो जानाय जानांगोन आरो थाब मोनजानो लुगैदोंबा जुदि सय फुथसो जुदि गय बिफां जुदि दङब्ला बेखौ लाबोनानै थाब गायस्लाय फैयोब्ला बिनि फिथाया थाब थाइयो ओमफ्राय जुदि फुलि जुदि गायोबा फिसा फिसा गायोबा इसे टाइम लायो बोसोर लायो दा नोङो गिदिरखौ गिदिरखौ बायनो ना फिसाखौ बायनो गिदिरा जाहैबाय एक्स' देरस' फांसेआव ओ होमबालाय बिदिबा थिन सारि बोसोरसोजोंनो मोनजागोन फिथाइखौ औ औ अ औ औ दे उनाव खबर लाहरबानो जाबाय ओम जागोन दे थेंक इउ